हा असांजो कपिड़े जो शोरुम आहे लखनऊ में कहिड़े एरिया में आहे तव्हांजो हजरतगंज में ठीकु आहे त असांजे घर में असल में विहाउं आहे असां गोंडा मों ॻल्हायूं था असां अचणु चाहियूं था तव्हां वटि छा छा मिली वेंदो थोरो जानकारी थी वञे त असां हेॾे होॾे न वञऊं सिधो तव्हां वटि अचऊं जी असांखे त पंहिंजी पर्सनल शॉपिंग लाइ बि खपे ॾाजे लाइ बि खपे लेनदेन लाइ बि खपे अ ब्राईडल बि खपे असांजी धीअ आहे उन्ही खे बि पंहिंजो ॾिसिणो आहे सॼो त तव्हां वटि छा छा असांखे मिली सघंदो आहे छो की कंहिं तव्हांजो रेफ़रंस ॾिनईं तव्हां वटि हर तरीक़े जो कलेक्शन आहे प्राइज प्राइजिस बि सुठा आहिनि ऐं असांखे जेका लेनदेन में ॾियणा आहिनि उहे बि मिली वेंदा अछा त प्राईज रेंज छा हूंदी तव्हां वटि लहंगे वग़ैरह जी बीस हज़ार त वीहें हज़ारें जो त वठऊं त असां दिल्ली वञऊं न उते त उन्ही में ख़ूब मिली वेंदा असां त सोचियोसे हिते घट में तव्हां ॾींदव त असां उते नथा वञऊं अछा अछा ओ रे रे रेडीमेड जेन्स सूट वग़ैरह बि मिली वेंदा कुर्ता कुर्ता पजामा कुर्ता पजामा अछा अछा हा पोइ नंढे ॿारनि लाइ नंढे ॿारनि जो कलेक्शन तव्हांजे आसे पासे कोई दुकानु हूंदी

असांखे कंहिं ॿ रेफ़िरंसिस ॾिना हिकु तव्हांजो ॾिने हिकु नमश्कार जो ॾिने त असां पहले किथे वञऊं अछा हा त तव्हांजी लोकेशन कीअं पतो पवंदी असांखे कीअं अचऊं असांखे रूट सम्झायो थोरो सो की असां बादशाहनगर लहूं की असां चार बाग़ लहूं कहिड़ो असांखे सूट कंदो असां त गोंडा मों ईंदासे न त असां पहले ट्रेन सां ईंदासे त पहले असां किथे लहूं बादशाहनगर स्टेशन लहूं की चार बाग़ स्टेशन लहूं कीअं अचऊं ठीकु आहे हा हा छो की टाईम टाईम घटि आहे असां चाहियूं था सिधो स्टेशन सां अचूं असांजा रिश्तेदार आहिनि इन्द्रानगर में असां उते वञणु नथा चाहियूं हा हा हम्म हम्म त तव्हां तव्हां वटि हो ए टी एम कार्ड डेबिट कार्ड हे सभु हलंदा हूंदा न छो की असां कैश त न खणी ईंदासे हा अहो जी एस टी जोड़ींदा आहियो की जी एस टी कान्हे न त हिते गोंडा में त सभु असांखे चवनि था जी एस टी जी छूट असां करे छॾी आहे कपिड़नि ते त डिस्काउंट त कंदव न डिस्काउंट असां बि सोचियो असां सोचयऊं था हिकु ई दुकान ते सभु वठी छुटी कयूं त तव्हां कोई बढ़िया सेल्समेन असां हा कोई बढ़िया सेल्समेन असांखे ॾेई छॾिजो ॿ टे घंटा असांखे ॾेखारे छो की असां हिकु ॾींहं में फ़ाइनल हा जी ठीकु आहे त असां टिकेट टिकेट कटाए तव्हां खे टिकेट कटाए असां तव्हांखे इनफ़ॉर्म करे छॾींदासे असां अचूं था पोइ ठीक आहे ह हरिओम हलो ठीकु आहे हरिओम हरिओम